हम लोग बिहार में रहते हैं बिहार में वैशाली जिले हमारे लोग का बिहार वैशाली जिला में घर पड़ता है हम लोग यहाँ घूमने वाले पटना में पटन देवी मैया है बोधगया गया में गया बोध बोध भगवान हैं महावीर मन्दिर पटने में है वहाँ घूमने जाते राजगीर जाते हैं वैद्यनाथ धाम जाते हैं हम लोग का महत्वपूर्ण पर्व है दीपावली छठ पूजा दुर्गा पूजा ये लोग हमारे बिहार के फ़ेमस है ई सबको हम लोग बढ़ियाँ से मनाते हैं खुशी से खुशहाल से रहते हैं घूमने के लिए हम लोग महावीर मन्दिर जाते हैं गोलघर चिड़ियाघर पटना गया बोध गया राजगीर वैद्यनाथ धाम भी जाते हैं हम लोग को बिहार में घूमने वाले अच्छा जगह है राजगीर बोधगया पटना पटन देवी मैया महावीर मन्दिर हम लोग का बिहार का फे़मस है दीपावली छठ पूजा और दुर्गा पूजा इस ई सब हम लोग के लिए बहुत फे़मस है बिहार में हम लोग फ़ेमस बहुत खुशी खुशहाल से दुर्गा पूजा छठ पूजा मनाते हैं घूमने के लिए हम लोग महावीर मन्दिर जाते हैं पटन देवी मैया जाते हैं गोलघर चिड़ियाघर जाते हैं राजगीर जाते हैं फिर वैद्यनाथ धाम जाते हैं बोधगया जाते हैं ई सब हम लोग का फ़ेमस जगह है घूमने के लिए हम लोग वही सब घूम घूमते हैं वहीं जाते हैं बिहार में वैशाली जिला में ये लोग प्रचलित है यहाँ का जगह जो है से खुशहाल है आदमी खुश रहता है खुशी से हम लोग वहाँ जाते हैं रहते हैं खुशहाल रहते हैं हम लोग अपना पर्व को खूब खुशहाल से दुर्गा पूजा छठ पूजा दीपावली को खुशी खुशहाल से मनाते हैं